अचु अचु रेखा अचु अंदरि अचु ॾाढनि ॾींहंनि खां पाण में मिलिया ई न आहियूं ॾाढो इच्छा पेई थिए तो सां मिलण जी ॻाल्हाइण जी हल अॼु तूं पाणि ई अची वेई आहीं त हल पाणि अचु पाण में वियूं था ॻाल्हायूं था पिया मूंखे ॾाढनि सालनि खां यूरोप घुमण जी इच्छा आहे हाणे मां मन ई मन में इहा यूरोप घुमण जी योजिना खे ठाहियां पेई थी मतलबु मूंखे ॾाढनि सालनि खां यूरोप जी ॾाढी कंट्रियूं घुमण जी इच्छा आहे की मां जेके इहे देश आहिनि छा चइबो आहे जीअं फ़्रास आहे इटली आहे जर्मनी आहे ग्रीस आहे स्पेन आहे त मां इहे घुमी अचां मां इन्हनि खे टीविनि में ऐं हिन पिक्चरुनि में ॾाढा हिननि जा शहर ॾिठा आहिनि इन्हनि जे बारे में ॿुधो आहे त मूंखे हिन खे हिन यूरोप खे घुमण जी ॾाढी इच्छा आहे ऐं मां सॼो सोचियो आहे ऐं मूंखे पर हिन लाइ जेको आहे मूंखे पंहिंजो जेको पासपोट सेवा केन्द्र में मूंखे वञिणो पवंदो ऐं पंहिंजे पासपोट खे रिन्यू कराइणो पवंदो ऐं मूंखे मतिलबु इहो हाणे मूंखे जल्दी सां जल्दी हिनखे रिन्यू कराइणो आहे पासपोट सेवा केन्द्र में वञी करे ऐं अपॉइंटमेंट तइ करिणो आहे ऐं मतलबु की ऐं पोइ मुंहिंजो पासपोट रिन्यू थी वेंदो त पोइ मां यूरोप घुमण जो बसि घुमी ईंदसि हुन में मां इहे जेके शहर थी चवां पेई जीअं फ़्रांस थियो इटली थियो जर्मनी थियो ग्रीस थियो स्पेन थियो इहे मां शहर घुमण थी चाहियां पेई ॿियो तुंहिंजी राइ में ॿुधाए की ॿिया ॿिया कहिड़ा शहर घुमिबा आहिनि ऐं इयं त मूंखे थोरो घणो पतो आहे यूरोप में घुमण लाइ शेंगेन वीज़ा खपंदी आहे हाणे मूंखे कपिड़ा बि सिबाइणा पवंदा नवां नवां सुठा सुठा थोरा सां मतलबु डिज़ाइनर कपिड़ा सिबाईंदमि ऐं यूरोप वञण जी मूंखे ॾाढी इच्छा आहे त मां यूरोप वेंदसि हाणे तूं ॿुधाए मूंखे की मां ॿियों छा छा कयां छा छा थी तूं मूंखे चवणु चाहीं की मूंखे इयं तुंहिंजी ॻाल्हियूं कमु ईंदियूं त तूं बि मूंखे थोरो सो ॿुधाए ऐं बसि हाणे भगवान करे मुंहिंजो जल्दी सां मुंहिंजे पासपोट जो मां कमु करे छॾिया पोइ बसि मां यूरोप ट्रिप पंहिंजी फ़ाइनल कंदसि